हेल' अ औ मोजाङानो दे बुं ओं

अ दे दे जागोन दे मोजां अ दे दे औ जोंनियावथ' जोंनियाथ' बे बर' एरियानालाय जोंनियाव ओरै लकेल दाउ बेदर मोनगोन ब्रयलार फ्राय मोनगोन आरो ना मोनगोन आरो बिदिनो माखासे हा सबाइनि जहल मोनगोन दालि गासिबो दङ आरो जानायनिया आरो रुथि गोरान सावोबोला रुथि गोरानबो मोनगोन ना गोरान बाथोन मोनगोन जोंनिया बर'नि नालाय

अ थायो थायो प्लेटसेयावथ' जोंनियाव बेवहाय माबा लायो एकस' लायो जोङो प्लेटसेयावनो जोंनियाव एकस' अ ओं

अ अ जागोन दे ओं ओं अ गासैखौबो मोनगोन नोंथाङा बेयाव बे जानयानि जोंनियाव जानायनिनोना बेयाव जोङो बे बोथिसे ओंखामाव जोङो जोंनिफ्राय गासैखौबो मोनगोन आरो दालि जहल हा सबाइनि हा सबाइ आरो नोंथाङाथ' दाउ बे अमा बेदरखौसो बुंबायना अमा बेदरखौ मोनगोन प्लेटसेयाव जोङो एकस'है लायो आरो बिनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन दङ ना दाउदै अमलेट दाउदै फ्राय खालामनाय आरो ना फ्रायबो दोङो आरो जहलबो दोङो बेबायदिनो आरो जोंनियाव ना गोरान बाथोन आलु फ्राय गासै भिन्दि आरो लाफा ओंख्रै जोंनि बर'निनालाय खारैहै जोङो इखौ मोननो हागोन आरो बाथिसेयाव

अ जागोन दे

अ जागोन दे जागोन नोंथाङा बियाव हटेलाव जोंनि हटेलाव जाफैगोन ना नोंनि बे थानायाव जोङो पेकिं खालामना हरनांगौ जोंना पेकिं खालायनायबो दङ जोंनि सुबिदा

अ जागोन दे नोंथाङा होमब्ला बे साजौफुआव जाफैगोन ना मोनायाव जाफैगोन बेखो जोंनो टाइमखो होब्लानो जाबाय सानजौफुनि अ दा सानजौफुनि ओंखामाव अ अ जागोन दे जागोन नों फैब्लानो जाबाय नोंथाङा फैब्लानो जाबाय जोंनियाव दंखायो मावग्रा दंखायो फैब्लानो जाबाय दे होमब्लालाय नोंथाङा फैब्लानो जाबाय फैबाय थाब्लानो जाबाय जोङो दे हामबायसै होमब्ला नोंथांखौ औ दे